मी संदीप आत्माराम पालयेकर मी कासारवण्यांत रावतां आमी सदांच डेली खेळपाक वयता ग्रावंडाचेर थंयसर बरें मोटे झाडां आहत खूब आहत झाडां तें मुसाचे मालें आसले आसले पूण आमकां ते कांय खबरच ना ते झाडाचेर मसाचे माले आमी केन्ना पळोवंक ना आमचे सगळे ते फ्रँड सर्कल बी सदींच वयताले खेळपाक ते एक दीस कितें जालें त्या मुसाच्या माल्याचेर तो बॉल बसलो म्हाज्या फ्रँडाचो आनी ते सगळे स्प्रेड जाले सगळी कडेन जाले सगळे कडेन जातकच आमी सगळी कडेन धांवपाक लागले धांवपाक लागले ते आमच्यात भुरगे म्हणजे आमचे फ्रँडांक बी चावले चावले म्हणटकच आमचेर असो ह्या इलो काळ इलो काय तर तेंकां तें सहन जायना जालें जायना म्हणटकच आतां कितें करपाचें तितल्यान आमचे जाणटे बी केन्नाय म्हणटाले आमकां अशें काय तर मूस बी चावले जाल्यार तेंकां कांद्याचो रस करून तो लावपाचो बरें थंड येता अशें सांगतले परत तेल घेवपाचे हळद हे हें जर घालून जर लायश्यात जाल्यार खरेंच बरें तें अशें म्हण सांगतले म्हणोन आमी कितें केलें तेंकां तशेंच व्हेले परत ही आमची लसकी आसतालो जोळी म्हणटात तेचो ते ती अशी हातीन धरून मुरूडून तेंकां बरें अशें लायलें बरें ते एकदम थाण सारकें आनी जी तेंची जी सुकां आसतात ती सुद्दां काडपाक बरी ती काडपाक हेचो उपयोग करतात आमच्या शेणाचो सुक्या शेणाचो आनी आमी तशें केले केलें म्हण्टकूच तेंकां बरें दिसपाक बी लागले खरेंच आमच्या जाणट्यांनी कितेें सांगलें तें आमी तशेंच दवरलें परंपरीक तशेंच दवरले आनी पळया तेंच जर आमी तेंकां जर डॉक्टर कोण म्हणटले डॉक्टरा कडेन व्हरा डॉक्टरा कडेन व व्हरा म्हणून सांगतलें पूण आमीच मागीर सांगलें नाका आमच्या जे जाणट्यांनी कितें सांगलें आमकां वखदां पळय तेचेर ही गांवठी वखदां तीच करूया आमी तशें आमी केलें म्हणटकूच डॉक्टरा कडेन व्हरान कितें जाता टायमय वेस्ट जाता आनी तेंकां ते दुख दुखपाचें कांय कमी जायना तें कितें गुळये दितात आनीक कितें दितात तेचेर कांय उपयोग ना उलट ते आपल्या जिवाकय त्रास ते गुळयो हे बी घेवन म्हुणून मागीर आमी तेंकां व्हरूंकच ना आमी हेचोच उपयोग करून तेंकां तेंकां खरेंच बरें दिसलें आनी मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें खरें आमकां जर डॉक्टरा कडेन येले जाल्यार खूब आमकां त्रास जातलो जातलो अशें बी सांगान मागीर आम आमी तेंकां तशेंच दवरले